हम एगो पँखा खरिदलहुँ ओ कम्पनीके नाम छी उषा उषा नीक कम्पनी अइ वएह शुरुआतीमे डर लागैत रहै जे ई पँखा चलत कि नहि चलत लेकिन एहन समस्या नहि भेल जहन पँखा खरिदलहुँ तऽ नीक हवा दैत रहै सहीमे एखनो दऽ रहल अइ धीरे धीरे ओना छओ महिनासँ पँखा हमसब चला रहल छी लेकिन ओ पँखा छओ महिनासँ नीक चलि रहल अइ ओहिमे छै जे हवा बेसी दै छै वोल्टेज कम खाइ छै आओर ठण्डापन हवा दै छै ईसब पँखाके बहुत बड़का फाइदा छलै